हम

बोलिए अच्छे हाँ तो कौन आपका ना लड़का का नाम है लड़की का नाम है कौन लड़का का नाम है लड़की का नाम आपका क्या नाम है आप कहाँ से बोल रहें आपका कहाँ से बोल रहें हाँ तो आपका लड़का और लड़की का क्या नाम है कौनसी कक्षा में पढ़ते हैं हाँ तो हमारे यहाँ हास्टल है और सब कुछ व्यवस्था है छुट्टी नहीं मिल पाएगी न पढ़ाई लिखाई में कोई छुट्टी नहीं होती है अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी तो छुट्टी मिल जाएगी नहीं इ तो हम लोग को खुदे घुमाने का हास्टल में है खुदे नहीं ते तेर छुट्टी नहीं न मिलेगा आप आइए घूम जाइए बच्चों यहीं जे छोड़ दीजिएगा मैम है हास्टल है कुल चीज़ है यहाँ सुविधा कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को हाँ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बच्चों को लिए जब छोड़ेगे छुट्टी देंगे तो पढ़ाई लिखाई कमज़ोर हो जाएगी बच्चे की नहीं तब आप ही लोग बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो सर इसीलिए छुट्टी नहीं न मिलेगी आप जाइए घूम घुमाइए घूम लीजिए आप कोई दिक्कत नहीं सब हो जाएगा